अंजी जनाब इंया ते बड़ियां सारियां जगहां न घुम्मनै आह्लियां इक्क साढ़े बिलावर च कठुआ डिस्ट्रिक्ट च तैह्सील बिलावर बिच माता पौंदी ऐ बड़े दूरा दूरा दे टुरिस्ट आंदे न इद्धर इक्क कठुआ डिस्ट्रिक्ट च मेन हॉल ऐ इक्क कठुआ डिस्ट्रिक्ट बिच जसरोटा माता ऐ अंजी इद्धर काली माता दा मंदर ऐ अंजी बसोहली ऐ इक्क बसोहली डैम ऐ उद्धर की इक्क मतलब अच्छा पुल ऐ ते कन्नै गै इक्क उद्धर मिनी गोवा ऐ पुरथू अंजी अंजी अंजी अंजी होर बी बड़ियां जगहां न एह् में तुसेंगी मेन मेन जगहां सनानी ही कठुआ डिस्ट्रिक्ट दी अच्छा फिर ठीक ऐ